हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि जैसे पहली बार जब हम खाना बना रहे थे तो खाना उतना अच्छा नही बना था ना ढंग से हम रोटी बना पाते थे न सब्ज़ी भी मतलब खाना बनाने का ज्ञान था यह नहीं हमें कि खाना किस प्रकार से बनाते हैं औ यह उस टाइम की बात है जब हम विद्यार्थी हुआ करते थे और कॉलेज में पढ़ते थे हॉश्टल में रहते थे हम लोग और ऐसा नम्बर फँसा हमारा पहली बार कि अब खाना अपने को ख़ुद से ही बनाना पड़ेगा ख़ुद से ही खाना पड़ेगा मतलब सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरे नहीं थे घरवाले और न ही कोई दोस्त वगैरह तो अपने आप ही करना पड़ता था हमें यह सब तो कई बार ऐसा होता था कि न रोटी ढंग से बन पाती थी कभी जल भी जाती थी कभी टेढ़ी तिरछी रोटी बन जाती थी या सब्ज़ी बनाते टाइम कभी सब्ज़ी में तेल ज़्यादा हो गया या फिर कभी नमक ज़्यादा हो गया तो यह सारी चीज़ें होती थी हमारे साथ में और काफ़ी कठिनाई भी होती थी पर अब करे भी क्या मजबूरी में करना पड़ता था फिर भी बनाना पड़ता था फिर कोशिश करते थे उस खाने को सुधारने की खैर रोटी तो जैसे तैसे काम चला लेते थे फिर भी सब्ज़ी तो सुधारना ही पड़ता था क्योंकि नमक अगर ज़्यादा हो गया तो उस सब्ज़ी को नहीं खा पाते थे हम लोग क्यूँकि हद से ज़्यादा खारी हो जाती थी नमक ज़्यादा हो जाता था तो इस कारण नहीं खा पाते थे उसको फिर उसको रीफ़्राय करो फिर से बनाओ उसको वही सब्ज़ी को उसमें कभी पानी की मात्रा बढ़ा दो या फिर कुछ सब्ज़ी बढ़ा दो उसमें काट वाट के तो इस प्रकार से हम लोग करते थे तो एक अनुभव था वह जब नहीं आता था लेकिन धीरे धीरे करते हम सीखते गए और धीरे धीरे अच्छा खाना बनते गया और आज यह कंडीसन है कि हम बहुत अच्छे से अच्छा खाना बनाने में सक्षम हैं